जों ना गुरनानै मोनब्ला नाखौ बुरजा मोनबा जोङो सायनानै फोरानबाय ओमफाय फोराननानै जोङो साननै सानथामनि उनाव नाफाम देबाय थास' होनानै देनाय जाबाय जोंना बिदिनो नाया सेरसे सेरनैब्ला जोङो बयेमफोराव सोब्ला बयेम मोननैयानो जाबाय हासुंआव सोब्लाथ' हासुंनियानो जाजोबो बरिया जाखायो सेरनैजों सेरनै बे सेरब्रै सेरबा बा हासुं थामसो जाहैगोन आरो बयेमाव सोबालाय एसे माबा जाहैबाय गंब्रै गंबासो ओंखारहैबाय नाफामखौबो बिदिनो बाथोन जाबाय बाथोनावबो गोथाव जाबाय नारजिफोरजों जाबाय थास'फ्राव जाबाय बिदिनो थास' बिसंफोरजों जाबाय थास' गिदिरफोरजों जाबाय आरो गोबावनिबा गोथावसिन जाहैबाय नाफामा बोसोरसे बोसोरनैफोर दोननानै बिदिनो दोननानै जायोब्ला एसे गोथावसिन जाहैबाय आरो नाफामखौबो जायो बेलाय नारजि थास'खौ जों जानाय जाहैबाय जोबोर गोथाव जायो ना गिदिर ना गिदिरना गोथावसिन जायो आरो ना फिसाफोरना बिदिनो गोखा जाबाय एसे खाले खाले बेबादि जायो आरो ना मोजांफोरनालाय गोथाव जाबाय गोबाव दोनब्ला आरो साबसिन मुजिबा गोथावसिन जालांबाय बेफोर संनायाव गोथावसिन जाबाय बाथोन बुथोन जानाय बिदिनो सोरबा हास्लाबा हुस्लाबा फोरबा जाबाय मैथाफोरजोंबो जाबाय थास' बेदर बिसुं बिसोरजों जाजोब्बाय नारजिफोरजों जाजोब्बाय सोरबाबा बिदैबो जाबाय नाफामखौ बिदि आरो जों जानाया गोथाव नाफाम देनायखौ बे थास'फोरजोंनो देनाय जाहैबाय ना सेरनै सेरथाम सेरब्रैफोरबा बयेम गंथाम गंब्रै जाबाय हासुंब्लाथ' खम गोग्लैहैबाय